पेन पेपर ते लिखण में मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पेन पेपर ते लिखणु छा आहे उहा संभाले असां रखी सघंदा आहियूं उनमें यादूं असां जंहिं महिल बि कॉपी खोल उनमें असांजी यादूं ताज़ा थी वेंदियूं आहिनि जीअं असांजे जूने ज़माने में स्लेटूं हलंदी हुयूं चाक हलंदा हुआ स्लेट ते चाक कंहिं महिल बि डस्टर सां मिटाए वरी लिखु बोर्ड हलंदा हुआ बोर्ड ते बि लिखु वरी मिटाए वरी लिखु ऐं अॼु जो ज़मानो अची वियो आहे डिजीटल जंहिंमें लैपटॉप ऐं मोबाइल ते माण्हू लिखंदा कंदा आहिनि